औ हेल्ल'

औ आंनो साइकेल दखान्दार बेंथलनि आंनि दखानावथ' सायकेला बेराद दङ लेदिस दङ ओमफ्राय जेन्स दङ गोरलैफोरनि दङ नोंथांनो माबायदि साइकेल नांगौ जेनेबा लेडिस नांगौना जेन्स नांगौ लेडिस नांगौमोनना ओरैनोथ' लेडिसा दङ सायकेला बुहुथ गोबाङैनो दङ जेनेबा दामफ्रा माबायदि माबायदि दामाथ' दङ ओरै लेदिबार्द दङ ओमफ्राय माखासे साइकेल दङ दामाथ' ओरैनो फास हाजारनि दङ आथ हाजारनि दङ नय हाजारनि दं ओमफ्राय सारि सय साट बिदिनि दं आरो दामा सारि हाजारनि सारि हाजारसोनिथ' गैया जोंनावहाय नोङो फास हाजार बा सय हाजारनि मोनगोन साइकेलखौ माने दाथ' दामा बारायजोब्बाय ना मोजां कन्दिसन जाजोब्बाय खमनिखौ मोन्नाय नंला बेनिखायनो फास हाजार सारि सय हाजार बिदिनि दं आरो दा नोंथांनो माबायदि साइकेलखौ नांगौमोन दामा सारि हाजारनि एसे गोजौआवना सारि हाजारनि गोजौआवबा माबा मोनसे जागोन बेयो फैबा नों हरनो हागोन माने दामाथ' ओरैनो सारि हाजारनि गोजौआव गोजा नालाय फास हाजारनिफ्राय स्टार्ट जागोन सय हाजार सारिसय ओरै आद नय बिदिनि दं आरो साइकेलनि कन्दिसनखौ नायनानै साइकेल बाय साइकेल बिदि खालारा मा खालार लागोन ओमफ्राय औ दे दे होनबालाय दे औ